हेलौ आं गाबोन मोनसे जायगायाव थांनो सानदों माने गुवाहाटीसिम थांनो सानदों बेनि थाखाय मोनसे केब बुकिं खालामनो नाजादों नोंथाङा जुदि थियारि दङबा बे थांनायाव मदद होयोबा गाबोन जगा जग खालामनो हागोन बेनि थाखाय गाबोननि गंसे भारा केब लानो दावबायनो सानदों मोनफ्रोमबो किल'मिटार आव बेसेबां लागोन बेखौ बुंहरोबा गाहाम जागौ